हमराके प हर तरहके पेड़ पौधा लगाबेमे बहुत आनन्द मिलैत रहैया हम की कहूँ हमरा हम तऽ ई दिलके बात हय हम तऽ बचपने से अपना मम्मी पप्पाके साथेमे हर तरहके फूल पेड़ पौधा फल सब्जी सब चीजके खेती करैत रहली हँ अभी भी शादी हो गेलाके बादमे करैत छी बहुतो तरहके फूल सब हय हमरा सबसे खूबसूरत फूल सब गेंदाके गुलाबके अड़हुलके जे जे भी फूल सब हय बहुत अच्छा लगैत रहै ओकर बगीचा लगाबेमे अभी भी तरह तरहके फूल सब रोपली ओकर बगीचा लगयली ओकर सेवा कयली फूल से तऽ हमर खूशबू इतना अच्छा लगैत रहैया कथी कहू फूल जे हय ने बहुत पूजा पाठ भी कयली अपन रोज दिन भगवानके चढ़ेली अच्छा लगलक मनके शांति मिललक प्राकृतिक से हम बहुत प्यार करैत छियै ई नहि हय कि हँ फूले जे भी पेड़ पौधा हय हमरा बहुत अच्छा लगैया प्राकृतिक रूपमे जे फलसब हय फल हय तऽ आमके केलाके अमरूदके पपीताके लीचीके ई सब फलके पेड़ हय तऽ अपना बारीमे लगयली दूरा पर लगयली अपना उपजयली अपन सब चीज कयली बच्चा सब भी खयलक हमसब भी खयली गाँव समाजके भी बाँटली हमरा बहुत आनंद मिलैत रहैयेा खुशी मिलैत रहैया ई सबमे सब्जी साग हय तऽ ई सब भी हय बच्चे से हम खेती बारी भी करैत रही छी अभी भी करैत रहैत छी अभी भी हय तऽ भिंडीके करेलाके घिउराके झिंगुनीके सजमनिके सब चीजके सब्जी रोपली कदीमाके सब्जी रोपली ई सब रोपली अपना उपजलक सीमके सब्जी रोपली टमाटर रोपली हरी मिर्ची रोपली ई सब चीज फड़लक खयली अभी बारिशके सीजन हय तऽ नहि फड़लक फेर बारिशके सीजनमे पानि उनी लागलक तऽ गललक फेर उबेरके दिन अयलक भेलक तऽ फेर सब चीज लगयली तऽ उपजलक फड़लक फल फ़्रूट हय तऽ हमरा केला बहुत अच्छा लगैत रहैया अनार अच्छा लगैत रहैया ई सबके पौधा हम हमेशा लगबैत रहली हमेशा खाइत रहली बगीचा हय आमके लीचीके बगीचा लगाबेमे भी बहुत अच्छा लगैत रहैया जे भी हय प्राकृतिक जे हय हमरा सब बहुत अच्छा लगैत रहैया हर तरहके साग सब्जी फल फ़्रूट पालक हय ठरियाके साग हय बथुआके साग हय कुसुमके साग हय सब रङ्गके साग लगयली मेथीके साग हय सब लगाके अपन उपजैली जे थोड़ा बहुत भेलक अपन उपजाके खयली नहि उपजलक तऽ थोड़ा बहुत खरीदके भी खयली अइसन हय पौधा तऽ जे भी हय फूल सब हमरा तऽ बचपने से इतना अच्छा लगैत रहैया कथी कहू सब तरहके अपन रोपैत रहली लगबैत रहली भगवानोके चढ़ैली पूजा कयली अपन खयबो कयली अपना एहिमे इहे आस पड़ोसमे तऽ ओकरा बाँटबो कयली एनाहिते अपन जीवन व्यतीत कयली ओहिमे अपन भूलायल रहली कहली की कथी एने ओने जाउ अपन चुगलीखोरी करे अपने घरमे रहली अपना ओहे सब लगेली ओहे सबमे अपना लागल रहली बाझल रहली अपन दिन कटैत रहलक अपना पेड़ पौधामे मगन रहली ओकरे सबके सेवा सत्कारमे लागल रहली